पंद्राहं ओगस्त उणिवीह सौ सतेतालीह छवीह जनवरी उणिवीह सौ पंजाह चारि जनवरी उणिवीह सौ सत छह मार्च उणिवीह सौ सठ पंज अप्रैल उणिवीह सौ नवे